गोल्डन गोल्डन एंड स्टील एप्लायंसिस मां था ॻाल्हायो मां हाणे ना घरु नयो घरु वरितो आहे त मूंखे हुन लाइ वॉशिंग मशीन फ्रिज टी वी ऐं ए सी खपे त अ तव्हां मूंखे हुन लाइ ॼाणु ॾेई सघंदा आहियो छा हा ॿुधायो मूंखे ना टी वी ऐं नई खपे स्मार्ट टी वी खपे

त भाव कीअं आहे हिननि जो अ मूंखे ॿटीह

हा ॿुधायो हम्म त तव्हां ॿुधायो कहिड़ी वधीक सुठी आहे त पोइ मुंहिंजो बजट आहे बजट जो कुझु प्रॉब्लम काने त रेट वन प्लस न त डन कयो

हा ॿटीह इंच जी स्मार्ट टी वी हा ऐं ॿियो टी हिन जो वॉशिंग मशीन जो ॿुधायो मूंखे ना सत पॉइंट पंज टन जी खपे केजीअ जी खपे त सेमसंग सुठी आहे त हुन जो अघु घणो आहे ॿारहं हज़ार त ठीकु आहे पोइ सेमसंग जी करे छॾियो हूअ ॿारहं हज़ार जी सत पॉइंट पंजी

हा ऐं ए सी जो ॿुधायो ए सी मूंखे इएं स्प्लिट ए सी खपे जेकी हिननि भित ते हणिॿी आहे ना

त पंजाह हज़ार इहा ऐं हुनजा टन घणा अथव अ घणा टन आहिनि ॾेढु अथव हा त पोइ उहा हले ऐं ॿियो कहिड़ो कंपनी आहे हिन में मां पहिरें बि एल जी यूज़ कई आहे त मूंखे एल जी वणंदी आहे

त मां पहिरें एल जी यूज़ कई आहे मां हाणे चेंज कयां सेमसंग वधीक सुठी आहे एल जी खां की एल जी ई कयां तव्हां ॿुधायो पर बजट त आहे पर मां एल जी ई हमेशह वठंदी आहियां त हिन करे पुछां थी हा त पोइ हा त पोइ ठीकु आहे एल जी करे छॾियो फिरिज हा फ्रिज फ्रिज ॿ ॿ ॿ ॿ

एल जी सेमसंग त तव्हां सेमसंग जो अघु घणो आहे सतावीह हज़ार ॾह त फीचर कंहिंमें वधीक सुठा आहिनि त पोइ ठीकु आहे त वॉरंटी वग़ैरह हा त पोइ भली पोइ एल जी ई डन कयो

हा हलो ठीकु आहे ठीकु आहे त मां सुभाणे ऑफिस में अची करे पेमेंट करे थी छॾियां जीपे मां सुभाणे अचांव थी न ऑफिस में अचांव थी मां पोइ साम्हूं हिकु दफ़ो ॾिसी करे सभु फाइनल कयूं था इहे मुंहिंजो आहे फाइनल पर सुभाणे हिकु दफ़ा अची करे एड्रैस वैड्रेस ॾेई थी छ्ॾा हा हा हा हा थैंक्यू